हैलो हां जी में साढ़ै मुड़े दा ब्याह् ते थुआढ़े कोला कोई सजावट करानी ऐ असें ते तुस पैसे सनाओ किन्ने हां हां सारा कम्म थुआढ़े कोला सारा कम्म तुसेंगी सौंपना असें जी जी हां ठीक ऐ हां जी घर बी करनी ऐ हां रेट सनाई ओड़ेओ असेंगी किन्ना भला ठीक ऐ ठीक ऐ